डाइबेटिस सिकित्सानि थाखाय मुंदांखा मुलिया जाबाय बिदिनो डक्टरफोरनिजों मानियाब्ला बिदिनो गामिफ्राव एबा न' खाथिफ्राव खालाजाम बिफांफोरनि बिगुरफोरखौ जानांगौ आरो गोखा गोखा ओंख्रिफोर ओंख्रिफोर संनानै जानांगौ आरो गोबां ओंख्रिफोर सायनांगौ बिदिनो साहा जोगोनार आलु बायदिफोरखौ जानो नाङा आरो फुङाव सिखांनानै थाब थाबाय नांगौ आरो गावनि देहाखौ हेल्डि मोजां लाखिनांगौ आरो गावनि देहायाव गोबां दोलानाय दोला होयोब्ला सुगार बेमार थाब्ला गानो थाखाय गोबाव जायो आरो बिदिनो गोबां गोखा गोखै फिथाइफोरखौ जानांगौ आरो गावनि देहाखौ मोजां जोथोनै लाखिनांगौ